हेलो जी सर क्या आप ओला से बात कर रहे हैं सर मुझे ओला से मेरे नियत गणतव्य स्थान से मुझे ट्रेन सफ़र करना है तो मुझे ओला ड्राइवर की रेटिंग के बारे में पता करना है कि ड्राइवर की क्या रेटिंग है कैसी उसकी प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में जानकारी चाहिए क्योंकि मुझे ओला या कैब से मुझे सफ़र करना है तो मुझे उसके ड्राइवर की रेटिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो क्या आप को पता है कि उसके किस प्रकार की रेटिंग है किस प्रकार का व्यवहार है किस प्रकार वह ड्राइविंग करता है किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं करता